आशा नायक मोहन देशाई धिरज नाईक दर्शना नाईक सत्यवान कांमळी सुदाकर मामलेकार कोमूद बोरकार वेतन शिगांवकर प्रिया बिचोलकार सिद्दी देसाई नेहा गांवकर दामोदर मावजो मंदिरां भासकर मोहीत चावडीकर तनय चावडीकर शेवतें बोरकार सुरेखा कोळेकर सुकांती दिवडकार नमन बंदोडकर नम्रता मडगांवकर नेहा गांवडे प्रमोद सावंत सुभाष नाईक रविंद्र केळेकर दयानंद गांवस लिना ममलेकर गुरू गावडे अनुजा नाईक सपना देसाय पुजा गांवकार रुपा नाईक संगीता नाईक मनोज देसाय उमेश बोरकार अरुण बांदोडकार सोनाली गावडे सोनल पेडनेकर गितेश चावडेकार संतोशी पालेकार शितल सावंत तनवी देसाई प्रणाली प्रभू सुदा वेळीप सुनील पेडणेकर